असें अज्ज धोड़ी कदें क्लाइंबिंग ते कीती निं ऐ पर असें ऐन्न सी सी ज्वाइन कीती दी ऐ ते एह्दै कन्नै असें गी क्लाइंबिंग करने दा मौका थ्होएआ बड़ा ज'गा जाने दा असें गी एह्दे कन्नै मौका थ्होएआ एह्दे बिच्च ऐन्न सी सी करने कन्नै असें क्लाइंबिंग दी तिन्न चार बार में अज्ज धोड़ी क्लाइंबिंग कीती ऐ जेह्दे बिच्च में दो बारी उत्तराखण्ड बिच्च क्लाइंबिंग कीती इक बारी इद्धर जम्मू बिच्च बी दो बारी क्लाइंबिंग कीती ऐ क्लाइंबिंग इक बड़ी अच्छी तरीका ऐ कि अस ओह्दे थ्रू बड़ा किश सिक्खी सकने आं अपनी अपनी जेह्की ऐ ओह्दे कन्नै अस अपनी बाजू गी स्ट्रांग करी सकने आं होर बी क्लाइंबिग दे बड़े जैदा असें गी बैनफिट न क्लाइंबिंग मैक्सीमम सारे लोकें करनी चाहिदी क्लाइंबिंग जेह्की ऐ ओह् इक अच्छा प्लेटफार्म अच्छा तरीका ऐ किसे बी चीज दा स्पोर्टस दे थ्रू ऐन्न सी सी दे थ्रू अस क्लाइंबिंग करी सकने आं में अपनी ऐन्न सी सी दे अन्दर आइयै दो बारी कालज दे थ्रू उत्तराखण्ड बिच्च क्लाइंबिंग कीती जाइयै होर तिन्न चार बारी कालज दे बिच्च बी इद्धर जम्मू बिच्च बी क्लाइंबिंग कीती ऐ में रि इक रियासी डिस रियासी दा बिलांग करनी आं ते उत्थै क्लाइंबिंग दी कोई ओह् सुबधा नेईं ही पर जम्मू आनियै मी क्लाइंबिंग दी दो तिन्न बार मौका थ्होएआ जम्मू स्टेडियम बिच्च हून थोह्ड़े चिर पैह्लें गै इक न्यू कलाइंबिंग वाल जेह्की ओह् बनाई गेदी ऐ इक वाल जम्मू बिच्च जेह्की ऐ ओह् बन तलाब स्कूल बिच्च ऐ उद्धर बी जाइयै में क्लाइंबिंग कीती दी ऐ होर संडे गी साढ़ा क्लाइंबिंग दा कंपीटीशन होंदा हा में उद्धर जाइयै कम से कम पंदरां तो बीस दिन जाइयै क्लाइंबिंग कीती ऐ उद्धर बी मेरे क्लाइंबिंग बिच्च बड़ा स्हेई इंट्रस्ट पड़ेआ उद्धरा गै ओह्दे बाद मी क्लाइंबिंग दा मौका थ्होएआ उत्तराखण्ड बिच्च जाने दा ऐन्न सी सी दे थ्रू ओह्दे बाद दो बारी में इक बारी उत्तराखण्ड बिच्च जाइयै क्लाइंबिंग कीती दी ऐ ओह्दे बाद बड़े स्हेई प्लेटफार्म ऐ जेह्का जेह्दे थ्रू अस क्लाइंबिंग करी सकने आं क्लाइंबिंग स्पोर्टस दी इक ऐक्टिविटी इक स्पोर्टस दा थ्रू अस जाई सकने आं ऐन्न सी सी दे कैंप बी अजकल्ल जेह्के न ओह् क्लाइंबिंग बिच्च लग्गा दे न राक ट्रैकिंग कैंप क्लाइंबिंग जेह्का ऐ हून में थोह्ड़े चिर पैह्लें करियै आई आं ओह्दे बाद पैह्लें बी इद्धर जम्मू बिच्च बी तिन्न चार बारी क्लाइंबिंग कीती दी ऐ उसदे बाद क्लाइंबिंग दा जेह्का प्रासैस्स ऐ ओह् बड़ा स्हेई ऐ साढ़े जम्मू दियां बड़ियां जैदा कुड़ियां जेह्कियां न ओह् क्लाइंबिंग करदियां न होर में बी ओह्दे बिच्च शामल होंदी ही उं'दे कन्नै नैश्नल प्लेयर इन्ट्रनैश्नल प्लेयर जेह्कियां हियां ओह् कुड़ियां गेदियां हियां विदेश दे बिच्च उं'दे कन्नै क्लाइंबिंग कीती दी ऐ उं'दै कन्नै मिलियै सारा प्रोसै जेह्का हा ओह् ओह्दा पूरा कीते दा ऐ क्लाइंबिंग जेह्की ही ओह् इक बड़ी स्हेई तरीका हा असें गी अपनें आप गी पूरा ओह् करने दा कि अस मेंटेन उस क्लाइंबिंग दा गै असें फुल्ल अपनी हैल्थ पूरी सेह्त दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि अस कि'यां पूरा तरीका मेनटे पूरा करियै कि कि'यां अस क्लाइंबिंग करने गी जाचै क्लाइंबिंग जेह्की ही ओह् बड़ी स्हेई तरीका हा पूरे अपनी ध्यान रक्खने दा सेह्त दा ओह्दे बाद अस अगर फिट्ट होगे ते अस क्लाइंबिंग करी सकने आं इ'यां अस क्लाइंबिंग नेईं करी सकने आं ओह्दे बाद क्लाइंबिंग बिच्च करदे टाइम कुछ रुकावटां बी औंदियां न किश केईं बारी अस करदे करदे तिन्न चार बारी उप्परा थल्लै बी पौन्ने आं पर अस में कदें बी अज्ज धोड़ी हार निं मन्नी में बार बार क्लाइंबिंग कीती पर में इक दिन इस बारी मेरा गोल्ड मैडल जेह्का हा ओह् क्लाइंबिंग बिच्च उत्तराखण्ड दा आए दा हा ओह्दे बाद क्लाइंबिंग बिच्च बी होर बी बड़ी तरीके तरीके क्लाइंबिंग राक रैंप रैंपलिंग होर बी बड़ा किश जेह्का हा ओह् क्लाइंबिंग दे कैंप बिच्च सखाया जंदा ऐ असें गी ऐन्न सी सी दे थ्रू ओह् इस बारी बारी सारा किश कीता दा ऐ होर क्लाइंबिंग जेह्की ही ओह् इक बड़ी गै अच्छी तरीका हा बच्चें गी अग्गें स्पोर्टस होर ऐन्न सी सी दे थ्रू करने दा क्लाइंबिंग जेह्की ऐ ओह् बड़ी स्हेई इक ओह् ऐ तरीका ऐ असें गी अपनी फिटनैस्स होर ओह् करने दा में चांह्दी आं कि मैक्सीमम दे मैक्सीमम जेह्के बच्चे न ओह् क्लाइंबिंग बिच्च पार्ट अपना योगदान करन होर ओह्दे बिच्च पार्टिसिपेट करन क्लाइंबिंग जेह्की ही ओह् इक बड़ी गै शैल तरीका ऐ अपनी ध्यान ओह्दा करने दा